जोंनि क'क्राझार जिल्लायाव गिबि हारियारि आरो रावारि ग्रुपफ्रा जाहैबाय कस राजबंसि आमफ्राय अ बि सि बेंगलि बेफोर जोंनि जायगायाव सोलियो आरो आरो बिसोरो बिसोरो सोलिनायाथ' जोंजों बा जोंनि एरियायाव मोजाङैनो ज'ज' थायो थांलाय फैलाय खालामो आरो जोंनि एरियायाव दा बर्थमान मोजाङानो रायज्लायनाया रायज्लायनाय फोथाइलायनाय आर ज'ज' थालायनाय मोजां जोंनि जायगायाव मोजाङैनो सोलियो जोंनि जोंनि ओनसोलाव सोलिनाय बा जोंनि थागिबिफोर जेनोबा जों कस राजबंसिफोरजों एसे क्लस हिसाबै एसे एनै कस राजबंसिफोरजों माखासे खोथा रायलायो गावसिनि बेफोरखौ एसे एनै जों मिन्थिगौ बा रोंगौ बेफोरो जोंनि मिन्थिलायगौ आरो जोङो एसे एनै कस राजबंसि राजबंसि बा अ बि सि बा बेंगलिफोर एसे एनै खोथा बाथ्राफोर फोरमायलायो जों बेखौ मिन्थिगौ

जोंनि जिल्लानि सिङावथ' एसे एनैआथ' रावसोलायनाय हिसाबैथ' एसे एनैआ दङ गैया नङा दङ एसे एनै डिफारेन्स जायगा नायै जायगा जोंनि हिसाबैथ' रावफोरा एसे एनै सोलायनाया दङ बेखौ आङो मोनदाङो